जेह्ड़ी मेरी पैह्ले कायदे दी अडमीशन लैती प्राइमरी स्कूल गांछड़ पेह्ले उत्थें कायदे च पढ़ेआ आं पचमीं तक उत्थै पढ़ेआ गांछड़ स्कूल ते उस दे बाद अस मिडिल स्कूल उठी गे उत्थै साढ़े पंचायत बिच मिडल स्कूल बी ते उत्थै बी असें अठमीं तक मिडल स्कूल पढ़ेआ फिर उस हा बाद में दसमी तक मरोठी उठी आ साढ़ी जेह्की साढ़ी जेह्की पैह्ली में इंगलिश बड़ी जेह्ड़ी वीक थी बोलने बिच पढ़ने बिच कि अस जेह्ड़ा जेह्का साढ़ा स्कूल था ओह् मतलब की इंगलिश मीडियम नेईं था अस जेह्के ग्रांऽ दे रौंह्ने आह्ले बंदे हे उत्थै जादातर इंगलिश गी अग्गै बधांदे नेईं जादा उत्थै डोगरी गै बोलदे और थोह्ड़ी थोह्ड़ी हिंदी बी बोलदे बाकी जादा उत्थै डोगरी च गै बड़ा मतलब जादा पढ़ांदे जंदे और बाकी फिर उस दे बाद में बाह्रमीं तक बक्ख स्कूल पढ़ेआ साढ़े जेह्के बी साढ़े जिन्ने बी साढ़े माश्टर हे ते ओह् बी जादा डोगरी च गै बोलदे डोगरी च गै पढ़ांदे साढ़ा घर दा जेह्का सिस्टम था साढ़ा औना जाना स्कूल जेह्रका साढ़े डोगरी गै बोलदे जेह्के साढ़े मेरे फ्रैंड मेरे दोस्त थे ओह् बी दोस्त बी डोगरी बोलदे बाकी साढ़े जादा मतलब साढ़े ग्रांऽ बिच डोगरी च गै बड़ा बधांदे अग्गै जेह्के मेरे दोस्त हे उ'नें मेरी बड़ी हैल्प कीती अग्गै अग्गै मतलब पढ़ने दे बारे बिच जेह्के होर गेमें बिच अग्गै पिच्छेै होर किश दस्सने बिच उ'नें सारा किश मेरा बड़ा साथ दित्ता मेरे दोस्तें होर बाकी जि'यां के साढ़े के सब फिर मैं उस दे बाद कालेज आई आ साढ़ा कालेज मतलब साढ़ा ग्रांऽ दा बड़ा दूर ऐ साढ़ा कालेज कम से कम कोई पंजाह् सट्ठ किलोमीटर होना साढ़ा कालेज इत्थै बड़ी प्राब्लम होंदी कालेज़ मजलब बड़ै दूर ऐ एह्दी वजह् कन्नै फिर बी अस उत्थुआं ग्रांऽ दा उट्ठियै पढ़ने ई आए साढ़ा कालेज उधमपुर आई आ जी डी सी कालेज उधमपुर एह्दे च पढ़ा दा हून जादा इत्थै बी मतलब डोगरी गै हिन्दी इंगलिश गी बड़ी अजें थोह्ड़ी थोह्ड़ी जेह्की अग्गै बोलदे